हैलो भारत गैस एसे एजेंसी मुंहिंजे गैस सिलैंडर जो नंबर नव अठ ॿ सत हिकु ॿुड़ी ॿुड़ी छह पंज आहे तव्हां महिरबानी करे उन खे रध करण रध करे छॾियो ऐं हाण मूंखे अॻियां हिन गैस सिलैंडर जी ज़रूरत त पवंदी छा कर त मां ॿिए जॻह ते रहण वञा थी ऐं हुते जी गैस एजेंसी मूंखे वधीक पासे में पवंदी त तव्हां मुंहिंजो गैस सिलैंडर नंबर नव अठ ॿ सत हिकु ॿुड़ी ॿुड़ी छह पंज रध करण जी महिरबानी कंदा